बहुत सारा छात्रवृत्ति छै जेकि खास करिकऽ महिलाके लेल ही छात्रवृत्ति योजना चालू करल जाइत छै जकरामे कि बहुत सारा दश पास करैके बाद छात्रवृत्तिके राशि मिलैत छै ओकर बाद ट्वेल्थ बारह पास करैके बाद भी छात्रवृत्तिके राशि मिलैत छै ओकर बाद स्नातक पास करैके बाद भी राशि मिलैत छै अहिना सरकारके बहुत सारा योजना छै जकरा कि जकरासँ महिलाके बहुत फायदा होइत छै आर ओकर आगाँके उच्च शिक्षाके लेल ओकरा किछु मदद भी मिल जाइत छै जकरासँ लोक अपन शिक्षाके सुचारू ढ़ङ्गसँ सुचारू ढ़ङ्गसँ जारी राखि सकैए लेकिन एना बहुत सरकारके योजना छै जे जकरासँ महिलाके लेल बहुत फायदा भेलैए ओकरा बहुत सारा योजनाके लाभ मिलैत छै आब तऽ एहिना सुविधा दए देलकै सरकार कि डायरेक्ट ओकर एकाउंटमे ही डायरेक्ट ओकर खातामे ही देल भेज देल जाइत छै ओकर छात्रवृत्तिके राशि जकरासँ कि ओकरा दिक्कत नहि हुए नहि कतहुँ दौड़य पड़ै नहि कतहुँ भागए पड़ए जकरासँ कि ओ अपन समयके बचत करि सके आर आगाँ उच्च शिक्षाके लेल ओ अपन पढ़ाइ अध्ययन जारी राखय सकै बहुत सारा सरकारके योजना छै जकरासँ बहुत कऽ फायदा मिललैए जेनाकि बारह किलास पास मिलैत छै ओकर बाद स्नातक पास करै पर भी बहुत सारा राशि मिलैत छै जेनाकि ई बेरसँ सरकारके योजना छै कि स्नातक पास करैके बाद पचास हजारके राशि देल जेतै जकरासँ कि ओकर शिक्षा उच्च शिक्षामे आगाँके पढ़ाइके लेल ओकरा दिक्कत नहि हुए आर जेनाकि ट्वेल्थ लेवल पर भी छै बारह क्लास लेवल पर बहुत सारा एना छात्रवृत्ति छै जेकि देल गेलैए आर जेनाकि स्नातक पास करैके बाद पर भी छै